हम एक स्टोव खरीदे देखने में तो हमको बहुत अच्छा लगा कंपनी वाले बहुत बढ़िया बताए कि हाँ यह अच्छा चलेगा लेकिन ले आए घर पर उसको लगे जलाने काफ़ी मशक्कत किया लेकिन इस्टोव हमको अच्छा जला नहीं और हम बहुत परेशान हुए जो है इसलिए जो है इस्टोव को तो हम हम लोग अब चाहते नहीं है कि अब इस्टोव हम लें और कहने वाले तो बहुत बड़ाई करते हैं लेकिन अब मेरी इच्छा अब नहीं है कि हाँ अब इस्टोव जलाएँ क्योंकि इस्टोव जो है अब ठीक नहीं होता और इस्टोव बल्कि घूम घूमाने के लिए ले गए कंपनी पर तो वह भी नहीं लिया